भारत हिकु बहुभाषी देश आहे हिन करे भारत में ॿियूं ॿियूं भाषा ॻाल्हाईंदा आहिनि भारत में भारत जी राष्ट्रभाषा जो उहिदो हिंदी खे मिलियल आहे ऐं वरी अंग्रेजी खे इंटरनेशनल भाषा जो उहिदो मिलियल आहे सिंधी भारत जे संविधान खे जो दरिजो मिलियल अथसि तंहिं करे सिंधी में बि कॉलेजनि जा ॿियां ॿियां पढ़ाई जा डिग्री ऐं उपाधियूं आहिनि पर सिंधी फ़क़ति सिंध हिंदी माण्हूं ॻाल्हाईंदा आहिनि ॿियां ॿियां कोई बि सिंधी न ॻाल्हाईंदा आहिनि तंहिं करे खाली सिंधी ताईं ऐं सिंधी समाज ताईं सीमित आहे तंहिं करे अंग्रेजी साम्हूं सिंधी ॾाढी घटि ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं अंग्रेजी अधिक ॻाल्हाईंदा आहिनि